चिरां जिल्लायाव जायगायारि आरो राजखान्थियारि दाथाया गोबां गाज्रि बुंनो थां बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि चिरां डिसट्रिकआवनो गासै एमएलए एमपि बायदि दिनै जोंनि गोबां गिदिरफ्रानो दं दङ नाथाय अब्लाबो जोंनि थांलाय फैलाय लामाया मानोना जोंहा गोजौ गाहाय जायनि थाखाय जों बाजारनि हान्थामेला बेफोराव प्रब्लेम जायो लोगोसे जोंहा जोंनि जिल्लायाव चिरां जिल्लायाव जोंहा बेंटल कलेज दं बे कलेजआव फैनो थाखाय जोंहा माखासे हान्थामेलाया मानि गोजौ गाहाय लामाया एसेबां मोजां नङा जेरै अखा हायोब्ला दै खुरखायो आरो गोजां बोथोर समाव जोंहा गारिनि थांलाय फैलायजों माखासे जोंनि लामा हान्थियारिपोरा गोबां जेरै खर' फुरहाबलायनाय हाद्रि नांफबलायनाय माखासे बेफोरबादि प्रब्लेमनि थाखाय जोंनि राजाखान्थि लोगोसे जोंनि गोबां बिथिंआवनो जोंहा गोग्लैसोनाय होननानै बुंजायो मानोना जोंहा जोंनि जायगायावनो एमएलए एमप जेरै इएम दं जोंहा मिस्टार फेरेंगा रुप डकटर डाक्टरथ' मिस्टार रन्जित बसुमतारि बिथां दंखायो नाथाय अब्लाबो जोंहा जोंनि जायगायावनो नांगौ रोखोमनि सरखारि हसपिताल थि रोखोमनि देहा फाहाथाय एबा फाहामसालि गैया लोगोसे मोजां रोखोमनि जोंहा बर' मिदियामनि हाइ स्कुल जेरै कलेज मानि गोबां मानि जोंनि नांगौ बायदियै सोलोंथाइ होनो जोंहा माखासे फरायसालिफोर फरायसालिमाफोर गैया बुंनो थाङोब्ला जोंनि चिरां जिल्लायाव जोंहा साइन्स नि थाखाय मानि माखासे जाय जाय मानसिया मानि डक्टर जानो गोसो माखासे सोरबा सोब इन्जिनियार जानो थाखाय गोसो बेफोरनि मानि जोंहा नांगौ बादियै जोंनि जायगायावनो साइन्सनि फारायसालिफोर बायदिफोर जितनि थाखाय जोंहा बिरात आंखाल जोंनि चिरां जिल्लायाव जायगा जायगायावबो मानि जोंहा जोंनि जायगायावनो एमएलए एमपि थाखानानैबो जोंनि जायगायाव जोंनि गथ'फोरा माखासे देहा फाहामसालिनि प्रब्लेमनि थाखाय माखासे मानसिफोरा जोंनि आसाम आसामनि चिरां जिल्लायाव मानि अखाय हायोब्ला अखा हायोब्ला जोंहा लामाफ्रा मोजां जाया दैफोरा मानि गोबां मानि बिबांनि मानि देरनायनि थाखाय जोंहा माखासे मानि दालांफोरबो गैया बायदि बायदि जेरै दालां लामा मानि गोबां जोंहा प्रब्लेम खालामो मानोना जोंहा बेफोर दालां गैयैनि थाखाय जोंहा जोंनि फरायसालिनि फरायसाफोरा मानि फरायसालियाव फैनो हाया मानि मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ लानो हाया मानि गोबां प्रब्लेम बुंनो थाङोब्ला जोंहा राजखान्थिलुजों लोगोसे मानि गोबां जेंना गोग्लैनानै